मेरा सबसे यादगार बाइकिंग अनुभव अपने गाँव से दस दोस्तों के साथ पाँच बाइक ले कर जयपुर तक का सफ़र था ये इतना खास इसलिए है क्योंकि इसमें हम जिस खास दोस्त गए थे और रास्ते में बाइकिंग की तथा वो सफ़र जितना खूबसूरत था और हम रास्ते में एमेजिंग इन्जॉयमेंट के पल भी थे जिन्हें हम मेमोरेबल पल कहते हैं और अनेक स्थानों का भ्रमण किया और साथ में उसका फिर ठंडी भी रहें और इस अनुभव के बारे में अभी भी हम दोस्तों में यादगार पल कैसे तौर पर देखे जा सकते हैं इतना खास ये अनुभव रहा हमारा और जयपुर में साथ में ही हमने भ्रमण किया था पूरे जयपुर का अन्य स्थानों पर घूमें नाहरगढ़ गए आमेर फोर्ट भी देखा हमनें साथ में बाइकिंग के साथ और ये सफ़र हमारी बाइकिंग जीवन का सबसे खूबसूरत सफ़र था